ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल होना भी एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सरकारी अस्पताल जहाँ लोग पंद्रह से बीस किलोमीटर दूर जाते हैं वहीं यदि उनके गाँव में हो तो उनके लिए एक सुविधा है मैं इस यह समझता हूँ कि सरकार को हर एक गाँव में एक सरकारी अस्पताल बनाना चाहिए भले ही वो थोड़ा छोटा हो लेकिन होना चाहिए क्योंकि लोग ये समझते हैं कि नहीं भाई मैं गरीब हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पैसा लगता है तो सरकारी अस्पताल उसी तरह से बनने चाहिए और उससे भी फ़ायदा है फायदा ये होता है कि लोग अपने समय पर यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया या गंभीर संभावना है तो उसे सरकारी अस्पताल तक ले जाते हुए वो लोग अपना मृत्यु हो जाती है जिस तरह से वो अपने आपको लोग समझने लगते हैं कि नहीं भाई मैंने ऐसा नहीं किया मैं पहले इसे लेकर यहाँ जाता वहाँ जाता प्राइवेट में लोग स ये सोचते हैं कि पैसा ज्यादा लगता है तो इसीलिए गरीब परिवार के लोग अधिकतर सरकारी अस्पताल के पीछे भागते हैं और मेरी यह राय है कि सरकार से कि वो हर एक गाँव में एक सरकारी अस्पताल बनाए जिससे उन्हें सुविधा हो और पी एम योजना के अतिरिक्त हेल्थ कार्ड बन रहा है जिससे लोगो की पाँच लाख तक की पाँच लाख तक की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं जिससे आप दिखाने पर आपके प्राइवेट एवं सरकारी अस्पतालो में पाँच लाख तक पाँच लाख तक का मुफ्त ईलाज हो सकता है इससे आपको बहुत ही ज्यादा सुविधा है कृपया करके सरकार ये योजना हर गाँव में ले जाए